हैल्लो हां शर्मा साहब बोल्ला दे हां शर्मा साहब में मोह्न यार में लोकल गाइड तुंदे होटल होटल में क कस्टमर लेइयै नेईं आना होन्ना हां बस बस बस बस बस और सनाओ केह् हाल तुंदे सर में कल वि तुसें फोन कीत्ता हा तुसें तुसें फोन निं चुकेया अच्छा सर मि ना तुंदे कोल म्हीना होइया में तुंदे कोल आया तुसें कोई खर्चा पानी अजें तक नेईं दित्ता त्रै चार तुसें कस्टमर माराज मेरी गल्ल सुनो इत्थे जिन्ने वि टूरिस्ट ब ब आंदे ना सारे में पैह्ली बारी तुंदे होटल तुंदे कोल ही आए पिछले पिछले हफ्ते त्रै कस्टमर आए मेरे निं ओह् ते फिर दिक्खो ओह् कैंसल करा दे होई सकदा तुंदे कन्नै कोई उंदा बारा नेईं खंदा होवै में ते सारे मेरे माउंट वैली आह्ला ते ओह् मि पता केह् आखा दा तुगी ज्हार रपेया कस्टमर में देगा तुगी हां क्यूंकि हुन तुसें डैडी हुंदा नां वि लेया ते डैडी हुन्दे पता तुंदे कन्नै किन्ने कैसे रिलेशन तुंदे शुरू थमां ते मि वि दिले च इयै होंदा ना कि ठीक ऐ डैडी हुन्दे जान जान पंछान आह्ले न ते चलो पैह्ले अपने घर तुंदा होटल वि ते अपना घर गै होया समझो अस ते कदे एह् सोचेया निं ऐ के बाकि अह्नर तुसें में जेह्ड़ा वि कस्टमर कोई लब्दा में सीद्दे तुंदे होस्टल लेई आना होटल ओह् रिश्तेदारी रिश्तेदारी एह् तुस अप्पू अप्पू सयाने ओ माराज महंगाई किन्नी जा दी वे तुस इक रूम दा तुस पंज ज्हार रपेया लैंदे इक रूम दा ते में कस्टमर हां ते में कस्टमर अगर ली आया ज्हार रपेया मि तुस देई ओड़ो बाच ओ भाएं चार दिन रवै यां छे दिन रवै फ्ही पंज परसेंट ते दिक्खो मुंह लग्गने आह्ली गल्ल होंदी तुसी ओप कोरे बना दे इ'यां में अज तक अज तक तुस कोई आक्खी दा कि में कुसे होर होटल लेईया कस्टमर जेह्ड़ा वि मि ते इयै इयै पता हा के दिक्खो तुंदा जेह्ड़ा पैह्ला रमेश मैनेजर ने'हां ऐ हां ते ओह् ओह् ते में जिल्लै कस्टमर छोड़ना उसलै मि पैसे फड़ाई ओड़दा होंदा हा हुन जदूं दा तुसें अप्पू कम्म सांभे दा तुस ते इ'यां भलयां इ'यां खिच्चियै रक्खा दे ओ कम्म सारा हां दिक्खो ज्हार रपेया कस्टमर माराज ज्हार रपेया कस्टमर हां नेईं नेईं तुसें नेईं मेरी गल्ल सुनो तुसें अपने उत्थे बैरे वि रक्खे दे मैनेजर वि रक्खे दा ठीक ऐ रसोई च कुक कुक वि रक्खे दे निं तुसै ठीक ऐ ते तुस अगर उत्थे कोई कस्टमर निं आया ते में कुक गी तनखा निं देनी यां मैनेजर गी तनखा निं देनी एह् गल्ल थोह्ड़ा होंदी जी नेईं मेरी गल्ल सुनो तुसें कीत्ति बड़ी अज जेह्ड़ी गल्ल कीत्ति ना तुसें दिल त्रोड़ने आह्ली गल्ल कीत्ति में तुसें दस्सां तुसें जेह्ड़ा पैह्ला मैनेंजर कड्ढियै अप्पू तुसें सांभेया ना अदूं दा तुंदे होटल दा कम्म में सच दस्सां थल्ले जा दा ऐ बेशक तुंदा मैनेजर तुसें इन्ने पैसे ने'हां दिंदा मगर होटल तुंदा इ'यां शैल रसदा बसदा होटल हा आए दिन कोई ना कोई बंदे उत्थे आए दे होंदे हे ना ना करदे चार कस्टमर रोज होंदे हे तुंदे होटल च ते अज जदूं दा तुसें अप्पू खड़पैंची सांभी दी ऐ ना ते सुनमसान पेदा होंदा तुंदे उत्थे असूल दिक्खो बिजनस दा असूल होंदा अप्पू वि कमाओ ते बकियें दे खीसे वि किश पाओ तुस सोचेया कि जि'यां तू अप्पू नप्पीये सारा कम्म चलागा ते होटल चली जाग ते एह् अगर तुसें खैर में गल्ल निं करनी तुंदे कन्नै ओके दिक्खी लियो फिर अगर तुसें मर्जी होग ते मिकी करयो सर कस्टमरें दी गरंटी सर कस्टमरें दी गरंटी में कुत्थोआं आह्नी सकना मि इक निं लब्बग ते में केह् करगा